हमारे तहसील क्षेत्र सुहागपुर में विभिन्न कला रूपों के लिए प्रशिक्षण चल रहे हैं कुछ प्राइवेट और कुछ शासकीय योजनाएँ चल रही हैं जैसे प्राइवेट में एक दो जगह पर तबला वादन के लिए और गायन क सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ शासकीय योजनाएँ भी लोगों को लाभान्वित कर रही हैं ऐसे ही एक योजना है पी एम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना जिसके अंतर्गत महिलाओं और साथ ही साथ पुरुषों को भी सिलाई मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही साथ सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद देने की भी सुविधा प्रदान की जाती है जिससे आगे चलकर वो अपने भविष्य के लिए कुछ भी योगदान कर सकें उसमें समहा सहायता प्राप्त हो उनको इसके लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिससे उनको लाभ प्राप्त होता है